जेनाति तरोना छै ई तरोना तहियो नहि हमसभ सुनने रहियै एथुनता देटमे बच्चा बच्चा जानै छै जे तरोना छलै तऽ बिनु मास्तते ततहु नहि जाय दै आ बिनु मास्तते जे ततहु जाय तऽ पुलिस मारै दारि डराबै भगाबै सभ दौड़िते डरसँ भादि जाय आ ततहु जे दू चारि आदमीते बीचमे जे देखय पुलिस तऽ मारय लेल दौड़ै दू चारि आदमीते पासमे थाढ़ नहि हुअ दै ठाढ़ नहि होए आदमी जे तरोना हमरो भए जायत आ बिनु फालतूते तरोना जे तहियो नहि भेल छलै तहियो नहि सुनने रहियै से एथुनता डेटमे तरोना बड़ा सुनने रहियै ततहु नहि जाय दै थाइ पर आफत रहै थानो नहि दऽ सतै अपना धरमे मम्मी पपा या तऽ भाय बहीनते आँइठो नहि थाए दै जे तरोना भए जेतै या तऽ तितनो भी तिछु तऽ सर्दियो होय तऽ तहै तरोने भेल छै इलाजोमे जाइ तऽ तहै तरोनेते हॉस्पिटलमे फेँत दै जे तरोना भए देल छै ताहि दुआरे जे इएहसभ अथि छै जे तरोना तऽ तहियो हम नहि सुनने रहियै लेतिन एथुनता डेटमे तरोना भए गेलै पुलिस नहि जाए दै ततरहु नहि बिनु मास्तते ततहु नहि जाए दै मारय दौड़ाबै सभ भादै डरसँ